जी मैं जबलपुर सतगुरु से बोल रहे हैं आप भैया मैं जो यार वो एक लैपटॉप लेना था तो आप भैया आप एक बार कम्पनी बता दीजिए अपनी आपके यहाँ कौन कौन से अभी सबसे बेस्ट सेलर थोड़ा बता दीजिए जी जी जी हाँ हाँ हाँ आसुस हाँ

जी अच्छा राइट हाँ हाँ हाँ वो सुना है मैंने उसके बारे मैं एंड भैया आसुस का तो आप भैया आई वुड रिजेक्ट वो क्योंकि आसुस का भी मेरे पास था वो बहुत जल्दी हीट और लैग होने लगा है

जी जी जी वैसे भैया आसुस का मैंने इसलिए माना करा था क्योंकि वो सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो इट ईज़ अ गेमिंग लैपटॉप एंड एंड वो है अपना क्या बोलते हीट और लैग जल्दी होने लगा था और पता नहीं बीच में अचानक से एक दिन उसमें पता नहीं क्रैक या फट से कुछ ऐसे फूटने की आवाज़ आई और बंद हो गया मेरा लैपटॉप तो भैया वही मतलब जी हाँ

जी जी ओके हाँ भैया मेरा बजट थोड़ा देख लीजिए साठ हज़ार तक का है जी जी जी लाइट बुक कितने का आता है आप भैया देखिए थोड़ा जी जी जी भैया कैश में उठाऊँगा मैं तो अभी एक्चुअली कोई है नहीं मेरे घर में तो मैं वही अकेले आऊँगा लेने मेरे पैरेंट्स बाहर है ज़रा डेल्ही में इसलिए मैं थोड़ा अकेले ही लेने आऊँगा

ठीक है भैया अभी आप आप और एक दम फीचर्स बताइए मैं मैनेज करता हूँ आप देख लीजिए जी जी जी हाँ हाँ हाँ येस येस

हाँ हाँ हाँ हाँ

जी जी जी जी हाँ

तो आप ये टोटल सिक्स्टी फ़ाइव थाउजेन में ही भैया अगर और कम कर लीजिए सिक्स्टी टू सिक्स्टी थ्री हो गया तो जी जी जी हाँ अच्छा तब तो भैया भैया सॉफ़्टवेयर और रैम बताइएगा ज़रा ट्वेल्व जी बी जी हाँ

जी जी हाँ जी एट्टी सिक्स नहीं नहीं नहीं भैया नहीं भैया वो मैंने वही गेमिंग लैपटॉप इसलिए लिया था अब देखिए वही लैप ओके ओके हाँ वही मेरा ये आसुस का भी एक गेमिंग लैपटॉप ही था जी जी जी भैया अपनी ट्वेल्व जी बी रैम हो गई और इंटरनल स्टोरेज कितना है आरे वाह वाह अच्छा अच्छी बात है भैया और अपना हाँ हाँ भैया फ़ाइनल रेट बता दीजिए

जी जी जी चलिए ठीक है भैया मैंने आपका नंबर ही ले लिया है तो हम अपन मिलते हैं अपन मैं आज आज शाम या फिर कल तक मैं आता हूँ आपकी शॉप में चलिए अच्छा भैया कर लीजिए और नंबर आप ये रजिस्टर कर देना एंड चलिए अच्छा ठीक है सिक्सटी फ़ाइव फ़ाइनल ना अभी अपनी कहाँ है दुकान गढ़ा बज़ार के वहाँ आज़ू बाज़ू ना जी जी हाँ हाँ पता है ओके भैया जी भैया ठीक है जी भैया जी भैया वेलकम भैया वेल